اتر پردیش کی تہذیب اب بہت زیادہ بدل چکی ہے کہ پہلے لوگ پہلے کے لوگ ایک دوسرے کو مطلب نہیں رکھتے تھے ایک دوسرے سے چڑھتے تھے ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے تھے بولتے بھی نہیں تھے اور بچوں کو باہر بھی نہیں جانے دیتے تھے خاص کر لڑکیوں کو تو اندر ہی کچن کا کام گھر کا کام کرواتے تھے جوکہ یہ بالکل بھی صحیح نہیں تھا بہت غلط تھا اور ہر چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائی ہو جاتی اور ہر بات پر پنچایت بٹھا دیتے تھے جوکہ وہ بات پنچایت تک جانے کی بھی نہیں ہوتی تھی اور پہلے بہت گندہ سسٹم ہوا کرتا تھا اور اب تو بہت اچھا ہو گیا ہے کہ اب لڑکیاں اس باہر پڑھنے جا رہی ہیں اسکولس وغیرہ کالج یا یا یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ وغیرہ بہت پڑھنے جا رہی ہیں اب تو اور یہاں اور اب ہر کوئی مل کر رہتا ہے ایک ساتھ رہتا ہے بھائی بہن کی طرح رہتا ہے اور کوئی جاتی واتی نہیں مانی جاتی ہے اب اب سب ایک دوسرے کی ہیلپ مدد بھی کر دیتے ہیں